جب سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ٹکٹ کٹا لیتے ہیں کیونکہ ٹکٹ کٹانے میں میرے ادھر بہت جھمیلا ہے دس دس دن لائن میں کھرا ہونا پڑتا ہے اس کے بعد ٹکٹ ملتا ہے اس لیے ہم سب سے پہلے ٹکٹ کٹا لیتے ہیں کیونکہ ٹرین سفر میں اور اس کے بعد ہم جو جو سامان یوج کرنے کا ہے سب سامان لے لیتے ہیں کیونکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے ہم سب کچھ لے لیتے ہیں اپنا سامان ضرورت کا پورا سامان لے لیتے ہیں بیگ میں اس کے بعد ٹرین میں بہت کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے دھکا مکی سونے اونے میں دقت بہت ہوتا ہے اور ایکسیڈینٹ ویکسیڈینٹ ہونے کے ڈر سے لگا رہتا ہے یہ سفر کو ہم آسان کر لیکن اپنا خیال سے اے سی کا ٹکٹ کٹا لیتے ہیں اور سب سامان رکھ لیتے ہیں آرام سے سفر کرتے ہیں اس کے بعد کوئی دقت نہیں ہوتا ہے اے سی میں اس اس لیے ہم پورا سامان ضرورت کا سامان ایک بیگ میں کر لیتے ہیں ایک جگہ جو کھجنا نہ پے اس لیے میں پورا سامان یوں لے لیتا ہوں کیونکہ کسی سے مانگنا نہ پے اور ایسا بہت کے ٹرین میں ملتا بھی نہیں ہے وہ سامان اور میرے خیال سے میں یہی کہوں گا کہ اپنا ضرورت کا سامان پورا لے کے جائے میرے میرے خیال سے یہی صحیح رہتا ہے اس لیے ٹرین میں سفر کرنے سے پہلے اپنا اپنا پورا سامان لے کے جانا چاہیے پورا سامان